नमस्ते जी नमस्ते जी मेरे यहाँ बहुत अच्छा क्वालिटी का चप्पल मिलते हैं आपको किस क्वालिटी का चप्पल चाहिए वह उचित मूल्य में भी मिलता है मेरे यहाँ हर क्वेलिटी का ही चप्पल मिलता है जैसे आपको लेना है चमड़ा का चप्पल है प्लास्टिक है और वो बाटा का चप्पल है आपको जैसा चप्पल लेना है लीजिए ऊँचे उचित मूल्य में भी मिल जाएगा आपको चप्पल जी आपको जिस दाम में चाहिए था चप्पल उस रेंज का चप्पल आपको मिल जाएगा पाँच सौ छः सौ जब आप पसंद कीजिएगा फिर उसमें जो है डिस्काउंट हो जाएगा थोड़ा बहुत पहले आपको लेना कौन है वह तो पसंद कीजिए जी छः सौ मूल्य का जो चप्पल है वह जो है आपको पाँच सौ तक आ जाएगा इससे कम नही होगा इसमें डिस्काउंट करके बता रहे हैं यानि कि छूट करके बता रहे हैं जी ठीक है आपको जो है थोड़ा बहुत उचित दाम में जो है मिल जाएगा चप्पल आप जो है ले लीजिए हमारे यहाँ चप्पल सम और दो जी आपको जैसे प्लास्टिक या वाटा का चप्पल चाहिए तो वो भी जो है चार सौ पाँच सौ इस रेंज में जो है मिलता है उसी दाम में मिल जाएगा उचित मूल्य में मिल जाएगा आपको चप्पल आपको जैसा चहिए था वैसा मिल जाएगा और उसमें जो है छूट भी हो जाएगा परसेंट प्रतिशत के हिसाब से आपको जो है छूट हो जाएगा जी जी मिल जाएगा आपको उचित दाम में मिल जाएगा आपको चप्पल आप जो है पसंद कीजिए जी जी हमारे यहाँ हर चप्पल का इस्टॉक है हम जो है खुदरा मंडी में ही बेचते हैं चप्पल आपको जो है हर तरह का चप्पल मिल जाएगा आप जो है पैर में लगा कर देख लीजिए अपना चप्पल हिसाब देख लीजिए और जो है प्लस में नाप कर के भी ले लीजिए चप्पल जो है आपको उचित मूल्य में मिल जाएगा जो भी थोड़ा बहुत कम होगा वह हम कर देंगे